हैलो जी मेरी सुभाष ट्रैभेल एजेंट से बात हो रही है जी जी भैया मै भोपाल से जबलपुर आया था आप जबलपुर से बात कर रहे हैं ना हाँ आपके यहाँ कोई फेमस मंदिर है कुछ मैंने सुना है मुझे घूमना है भैया मै अकेला ही हूँ भैया छोटी गाड़ी कर दीजिएगा ए सी वाली भैया दो दिन नहीं आप मुझे आपके यहाँ के फेमस मंदिर बता दीजिए जी भैया जी तो कल सुबह आप आ जाइएगा भैया वैसे आप मुझे बता दीजिए दो दिन का अपना हिसाब किताब रहेगा

ओके जी जी नहीं फिर जी एस टी नहीं चाहिए मैं उनको दे दूँगा एडवांस लेकिन उन से बोलिएगा वो अच्छे से मुझे घूमा दे

हाँ हाँ ठीक ठीक चलेगा भैया तो

अच्छा यें आप पार्किंग का चार्ज तो मैं ही दूँगा वो भी ठीक है भैया दे दूँगा हाँ हाँ आप सूबह समय से पहुंचा दीजिए छः बजे हाँ यूं जी आप उन्हे ना जबलपुर रेल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक के तरफ़ भेज दीजिएगा मै यहीं रुका हूँ होटेल में ठीक ठीक ठीक है ठीक